स्त्री भ्रूण हत्या वा चली भुरग्याची बालहत्या ह्या प्रथेच्या हांव सामकें विरोधात आसा भारतीय संस्कृतींत बायलांक खूब मानाचें स्थान आसा शास्त्रांत धर्मांत संस्कृतींत बायलांक खूब म्हत्व दिलें गेलें आसा पूण खंयच्या टायमा वेल्यान बायलांक सकयल लेकलें गेलें हाचो उल्लेख खंयच ना आनी हळू हळू भारतांत बायल चली हांकां खूब खुबच सकयली जागा दिली गेली आनी प्रत्येक परिवारांत अशें दिसपाक लागलें चली जन्मवप म्हणल्यार तकलेर व्हडलें रीण घेवन बसप आनी हातुंतल्यानच स्त्री भ्रूण हत्येक स्रू सुरवात जाली पूण कांय समाजांत समाज कार्यकर्त्यांनी हाचो विरोध केलो आनी भार भारत सरकारानय बी हाजो खूब विरोद केलो आनी एक कायदो हाडलो जातूंत सॅक्स किंवा भुरग्याचें जँडर सोदून काडप हें कायद्यान एक गुन्यांव आसा म्हूण आयज ह्या भारतांत स्त्री भ्रूण हत हत्या हो एक गुन्यांव आसा